मेरा मन पसंदीदा हाइक पहाड़ में है पहाड़ों पर घूमना जंगलों में घूमना समुद्र तट बर्फीली पहाड़ गाने जंगल हैं मैंने पहाड़ों पर घूम ते समय उस पूरा दृश्य बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया मस्त दिखाता है जंगलों में घूमने में बहुत मज़ा आता है समुद्र तट पर बैठने में घूमने में बहुत मज़ा आता है और वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं और एक पानी की लहरें चलती है और बर्फीले पहाड़ों पर लाइनिंग करने में बहुत मज़ा आता है और गहने जंगलों में घूमने में बहुत मज़ा आता है वहाँ पर पक्षी जानवर बहुत मिलते हैं उन को देखने में बहुत आनंद आता है मैं एक बार पहाड़ पर जनामा सूर्य अस्त हो रहा था तो वहाँ सूर्य अस्त मैंने पीला देखा तो मैंने बहुत मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मेरा मन बहुत प्रसन्न और बहुत जागरूक हुआ था